جی جی تو آپ کی قابلیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سیکھ سکتے ہیں آپ کو چاہے سو سو پچیس دن میں بھی چھبیس دن میں بھی اور تیس دن میں بھی سیکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو بیس دن میں بھی سیکھ لیجیے گا اب چاہے تو پندرہ دن میں بھی سیکھ ہفتے آٹھ دن کے اندر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح آپ کے اندر محنت کیجیے گا جتنا لگن کے ساتھ کیجیے گا لگن کے ساتھ آپ سیکھ لیجیے گا آپ کی قابلیت کے اوپر آپ کی محنت کے اوپر آپ کے لگن کے اوپر ڈپینڈ رہتا ہے جی وہ آپ کو جو ہے نا وہ کل جو ہے نا آپ پینتیس سو روپیے آپ کو فی لگیں گے جی روپے پینتیس تھرٹی فائیو جی وہ آپ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ آپ کا مزاج کے حساب سے کمی بیشی کر دیا جائے گا ایسی پیمنٹ ہاں اس میں آپ کو رعایت رہے گی پانچ سو روپے کی رعایت آپ کو پانچ سو کی رعایت کر دی جائے گی آپ کے لیے باقی سے کام جو ہے نا رعایت نہیں وہ مناسب نہیں ہے نا سودا سبزی کی دکان نہیں ہے کتنا بیلنس ہوتا ہے جی جی آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں ہم یہاں کے لیے کر دیں گے آپ کے لیے ٹھیک ہے آپ کے لیے پیسے کم کر دیں گے آپ ان شاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک